मैंने बागबानी शुरू करने का फ़ैसला तब लिया था जब मैं नौवीं क्लास में था मेरे घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी जिस के लिए मैं काम पर भी जाता था मैं काम करने के लिए जो क्वाटर्स होते हैं उन की सफ़ाई के लिए जाता था जिस में मुझे घांस काटना पड़ता था वो जो जंगली घांस होती उस को काटना पड़ता था ऐसे ही एक सरोज दीदी हैं जिन के घर पे मैं काम किया करता था तो उन्होंने मुझे अपनी मेडम का नम्बर दिया कि उन के गार्डन में थोड़ा सा काम है तो क्या आप जा कर के कर आओगे मैंने बोला ठीक है मैं कर आऊँगा तो उन्होंने मुझे सुनीता दीदी का नम्बर दिया जब मैं उन के घर गया तो उन्होंने मुझ से बोला कि बेटा ये ये काम करना है सब से पहले गार्डन पर जो है ना क्यारी बनी होती क्यारी की पत्तियों निकालनी थी झाड़ू लगानी थी जंगली घांस काटनी थी जंगली घांस निकाल कर के और मैंने जब झाड़ु वाडु लगाई तब उन मेरे से एक ग़लती से पौधा टूट गया उनका तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई जिस के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगा पर फिर मैंने सोचा कि यार पेड़ पौधों से इतना प्यार फिर उन से मैंने पूछा कि दीदी आप पेड़ पौधा से इतना प्यार क्यों करते हैं तब उन्होंने बताया कि पेड़ पौधों से अच्छा दोस्त अपना कोई नहीं होता वो अपने पेड़ पौधो से इतना प्यार करते हैं कि जितनी वो अपनी औलाद से भी प्यार नहीं करते वो उस के सामने हि बोल देती हैं शिवा उनकी औलाद का नाम है शिवा वो अपने बेटे से भी बोल देते हम तुम से इतना प्यार नहीं करते जितना हम पड़े पौधों से करते हैं फिर उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बताया कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिस से अपन जीवित रहते हैं तो अपन क्या इन की थोड़ा सा ख़याल नहीं कर सकते ये अपने बच्चे ही हैं तो इन से प्रेरित हो कर के मैंने ख़ुद घर में पेड़ पौधे लगाए और उन से ही मैंने सीखा कि पेड़ पौधों की कैसे देखभाल की जाती है उनको समय समय में खाद देना व पानी देना धूप दिलाना ये सारी चीज़ें उन्होंने ही मुझे से बताया और पेड़ पौधों से बात कर के पेड़ पौधों को अच्छा लगता है उन्होंने ही मुझ से बताई कि पेड़ पौधों में जान होती है उन से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं उन से ही प्रेरित हो कर के मैंने अपने घर में बहोत सारे पेड़ पौधे लगाए ओ जो पेड़ पौधे मैंने लगाए हैं वो मुझे सुनीता दीदी ने ही दिए थे